आं जी आं चते तुसें खरीदनी केह् लकड़ी केह्दी चाहिदी तुसेंगी देआर दी लकड़ीा आं ऐ पेदी थोह्ड़ी तुस दिक्खी लैयो ऐं किन्ने पीस चाहिदे दग्ग आं ठीक ऐ इन्ने हारे शैद निकली जाने दिक्खने पौने बा जेल्लै तुस आगेओ ओ भी में दिक्खी देगी तुसें ई आं ठीक ऐ ठीक ऐ होर तुन्न दी लकड़ी ऐ होर ओह् होंदा सफेदा आं अज्जकल चला दा कम्म आं आं में रेट जेह्ड़ा उऐ लाना ठीक ठीक आं ठीक ऐ नेईं नेईं भी इन्ना घट्ट थोह्ड़े होंदा ते तुस आये दे दिक्खी लैयो लकड़ी लकड़ी दिक्खिय ै पता लग्गी जाना की साढ़े कोल पक्की लकड़ी ऐ जां कच्ची लकड़ी थोह्ड़े ऐ पेदी आं ठीक ऐ ठीक ऐ औना औना कुसलै औना कुसलै तुसें आं जल्दी आवेओ बिंद क लेट निं होयो अं ठीक ऐ ठीक ऐ